ہیلو کیا آپ ٹریول ایجینٹ بات کر رہے ہیں جی بات دراصل ایسی ہے کہ میں وارانسی سے عبد اللہ یامین بات کر رہا ہوں اور میرے ساتھ سات لوگ ہیں اور ہم سب آگرہ تاج محل دیکھنا جان جانا چاہتے ہیں اِس لیے کیا آپ کی کار رینٹ پر مل جائے گی ہمیں اوکے تین دِن بعد ہمارا آگرہ تاج محل دیکھنے جانے کا پلان ہے تو کیا تین دن بعد کار مل جائے گی اچھا مجھے سات سیٹر کار مل سکتی ہے کیونکہ ہم سات لوگ ہیں اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ کرایہ کتنا ہوگا لیکن سات ہزار روپئے تھوڑے زیادہ لگ رہے ہیں تو آپ کچھ ڈسکاؤنٹ دیجیے

میں تین دِن بعد صُبح دس بجے کار چاہتا ہوں تو کیا اُس وقت مجھے کار مل سکتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شُکریہ